जी श्याम मोटर्स नमस्कार भाई साहब जी मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा नाम जो है सुनील है और मैं वो सोशल एक्टिविस्ट हूँ ठीक है और मैं दिल्ली में रहता हूँ तो फिर मैं कल ही यहाँ आया हूँ आपके मिर्ज़ापुर में तो यहाँ पर मैंने स्टेशन पर आपके वो पोस्टर्स देखें कि आप रेंट पर बाइक स्कूटी ये सब प्रोवाइड करते हैं तो थी तो यहाँ पर ओला और उबर का इतना फास्ट सर्विस नहीं है तो जिसकी वजह से मैं एक बाइक लेना चाहता था एक महीने के लिए रेंट पर क्योंकि जो है मेरा मतलब जैसे ही काफ़ी जगह पर घूम घूम के मेरा काम है मैं लोगों से मिलना और जी तो फिर इस वजह से मैं सोंच रहा था कि क्या सर सर लगभग एक महीने अट्ठाईस उनतीस दिन हाँ जी जी कोई अच्छी स्पोर्ट बाइक हो मतलब कि जैसे ये आपका आर वन फ़ाइव हो गया पल्सर हो गया है इन सब में अगर कोई बाइक हो तो फिर सर रेंट रेंट कितना चार्ज करते हैं लगभग जी सर वही सोंच रहा था कि आर वन फ़ाइव हो तो आर वन फ़ाइव दे दीजिए क्योंकि मैं आर वन फ़ाइव वहाँ अपने दिल्ली में भी यूज़ करता वो काफ़ी हैंडी और अच्छी बाइक है नहीं नहीं नहीं सर वो यहाँ पर काफ़ी जगह है ठीक है यहाँ पर वो है ना होटल है तो उसी में काफ़ी पार्क करने की जगह है उसके लिए नहीं सर आप अपनी सर्विस का वो बताइए और बाक़ी पार्किंग का कोई इशू नहीं है बाइक के लिए यहाँ काफ़ी पर्याप्त जगह है स्टैंड

जी सर जी सर हाँ तो सर ऐसा नहीं है कि कुछ पैसे अभी मैं आपको ऑनलाइन कर दूँ पेमेंट और कुछ पैसे मैं आपको बाद में जब मेरा मतलब की काम हो जाएगा उसके बाद में आपको पे कर दूँगा अभी कुछ एडवांस में ले लीजिए और उसके बाद आपको पे कर दूँगा सर हाफ़ कर देता हूँ सर लगभग मतलब पंद्रह सत्रह सौ रुपये अभी आपको ऑनलाइन पे कर देता हूँ बाक़ी का काम होने के बाद मैं आपको दे दूँगा और जो पैसे आपका बकाया रहेंगे

अरे सर कुछ कंसेशन कर के कर दीजिए ना सर आप ठीक है सर मैं आपको ऑनलाइन ठीक है सर मैं ऑनलाइन पे कर रहा हूँ ठीक है जी सर मैं डाक्यूमेंट्स भेज दे रहा हूँ